मूं हाणे हिकिड़ो थोरा ॾींहुं पहिरियों मोबाइल वरितो आहे उहो मोबाइल वठण खां पंहिंजो जाम फ़ाइदो थी वियो आहे पंहिंजे दोस्तनि यारनि खे जल्दी किथे भले परियां बि हुजनि त कोन्टेक्ट करे सघूं था समुझो घर में केॾीं महिल देरि सां बेरि सां अचिणो आहे त हूअं घर वारनि खे इतिलाउ न करे सघंदा हुआसीं त असां केॾी महिल था अचूं छा कंदा छा केॾी महिल ईंदासीं छा कंदासीं हा कंहिं घर वारा पिया इंतिज़ारु ऐं चिंता कंदा हुआ मोबाइल वठण खां पोइ हिकु मिंट में मोबाइल था फ़ोन करे घर में इतिलाउ करे सघूं था तव्हां घर वारनि खे बि चिंता नथी थिए ऐं मोबाइल हुजण जा ॿिया बि घणे घणेई फ़ाइदा आहिनि असां केॾी महिल किथे वञी नथा सघूं त उते मोबाइल फ़ोन करे उते उन्हनि खे चई सघूं था भई असांखे फलाणी जॻहि ते अटकिया पिया आहियूं इनकरे थोरी घणी देरि थी वेई आहे ऐं मोबाइल में कैमरा जीअं जेके फेसिलीटी ॾिनी वेई आहे हुन सां असां किथे वञू था त असांजा ख़र्चु बि घटिजी विया आहिनि ऐं हुन फ़ोटा वोटा पाणेई कढी सघूं था उहा फ़ोटोग्राफ़र खे गुराइणो पवंदो हुओ